ہیلو جی نمشکار بینک آف بڑودہ کے پربندھک صاحب سے بات ہو رہی ہے جی جی بہت شکریہ سر میں ہوم لو ہوم لون چاہتا ہوں کیا آپ کا بینک مجھے کر سکتا ہے جی میرا بہت پرانا اکاؤنٹ ہے آپ کے یہاں سیلری اکاؤنٹ ہے میں یہاں ایک کمپنی میں ایڈیٹر کے پد پر کاریرت ہوں اور اب چاہ رہا ہوں کہ دہلی میں میرا اپنا گھر ہونا چاہیے چونکہ فیملی پلان کر لیا ہے میں نے تو اس کے لیے مجھے ہوم لون چاہیے سر یہ تو بینک کے دوارا معلوم کی جا سکتی ہیں بہرحال میری سیلری اگر ویسے بتا بتانا چاہوں تو چالیس کے کے اراؤنڈ نہیں نہیں ٹوٹل پے نہیں ای پی ایف کٹنے کے بعد جو مجھے جو ان ہین پیسے آتے ہیں وہ ہیں تقریباً چھتیس ہزار کے آس پاس جی جی ٹھیک ہے سر میں اپنے پورے ڈاکیومینٹس کے ساتھ میں جلد ہی آپ کے یہاں آنے والا ہوں تو سر مجھے لگتا ہے کہ سب مدعوں پہ ہم وہیں بیٹھ کر بات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا جی سر اس کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس بارے میں جو بھی مجھے معلومات چاہیے تھیں کم از کم مختصراً معلومات فراہم کیں آپ نے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا